आरिमु होनोबा जोंहा बेफोर जाहैबाय बर'फोरनाव बाहायबाय थाग्रा जिनिस जाय औवाजों बानायनाय दा थानायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवाजों बानायनाय जेरै जेखाय खबाइ सेन ख'खा बिदिनो हेबनाय सान्द्रि हेबनाय सन्द्राय हेबनाय बेफोर औवाजों बानाय आरो ना बेफोरबो मोनसे आरिमु बिदिनो जोंहा आरोबाव दंफांजों बानायनायखौबो बुंनो थाङोब्ला उवाल बिदिनो गायहेन बिदिनो बर'नि मानसिनि कालसार बानायनाय दंफांनि दाननाय बेबायदिनो बेफोरबो गोलैबाय आरो ना आरिमुआव बिदिनो जाहाथ' आरिमु होनब्ला बुंनानै फोजोबनो हाखाया बिदिनो जेखाइ खबाइ सेन बेफोरखौथ' बुंखाबाय आमफ्राय बिदिनो न' लुनाय औवानि न' बेफोरबो मोनसे आरिमु आरो ना बेफोरबो मोनसे कालसार बर'निनो इन्जुरनि न' जायखौ औवाजों बानायनाय जायो बेबो मोनसे आरिमु आरो ना बेबायदिनो आरिमु होननानै बुंब्ला जोंहा आरोबाव बुंनो थांबावो दंफांजोंबो जाहा न' लुनो हायो बिदिनो दंफांनिबो जाहा मोनफ्रोमबो जिनिसखौ बानायनो हायो बिदि आरो ना